बाइकिङ्गके दुनियामे बहुत किछु बड़का एहन भेल अइ छै जकरालए हम उत्साहित बहुत छी कियाकि हमरा सौखे अइ कि हम बाइक राइडिङ्ग करी बाइकसँ बहुत दूर दूर जाइ बाइकके तऽ आजकल खेलो आबि गेल अइ आजकल की बहुत दिनसँ ई खेल चलि रहल अइ बाइकिङ्ग रेसिङ्ग बहुत बड़का बड़का रेस होइ अइ बाइकके जकरामे अवार्डो सब मिलै अइ बहुत बहुत पैसो मिलै छै हमरा बचपनेसँ सौख अइ कि बाइक चलाबी अनेको प्रकारके हरेक रङ्गके बाइक नया नया जे भर्जन आबै अइ ओ बाइकके इस्तेमाल करी जाहिसँ हम हमरा मोनके तृप्त मिलै जे हम ई बाइकपर चढ़लहुँ ओ बाइकपर चढ़लहुँ कियाकि बाइक हमर जीवनमे शुरूसँ बनल अइ अइसन नहिकि एखन हमर मोनमे उत्पन्न भेल हम बाइक बहुत शुरूसँ चलाबै छी हमरा बाइकके बहुत सौख अइ हम बाइक राइडिङ्गो करैके बहुत सौख अइपर आजकल होइ छै कि बाइक राइडिङ्ग करै छै एक्सीडेन्ट ज्यादा होइ छै तऽ ओहिसँ हम बचिकऽ हमरा इएह सौख अइ कि हम अपन जीवनमे हरेक तरहके बाइक चला ली कोनो एहन बाइक नहि छोड़ी जे हम नहि चलाबी जे बाइक आबै छै ओ चलाबै जेना बाइकके नामो अइ पल्सर हरेक बाइक हीरो होण्डा बुलेट निंजा बड़का बड़का जतना बाइक अइ सब चलाबैके सौख अइ